चित्रां पासून आमकां खूब वस्तू कळटात आनी चित्रां पासून आमकां केन्ना केन्ना गिन्यान बी येता कळटा चित्रां पासून आमकां भारताचे काळ सुद्दा कळटा जे कशे लोकान आपले जीव की पळ्ल पळ्ल पर्वा घेय नासताना आ भारता आजादी दिली हें चित्रां पासून चित्रां वयल्यान आमकां कळटा